औ आदामोन नामा औ थारमानि आं नोंसिनाव मैगं एसे बायस'नो नागिरदंमोन बेसेबां बेसेबांआव होगोन थाय नोङो एसे खमफोर खालामगोन ना खालामा औ दा मा मा मैगं दं नोंनाव

बेसे बेसे होदों ओरैनो ओरैनो बस्थासेआव बस्था बायोब्ला बेसेबां होगोन आमफ्राय ओरैनो फारला हिसाब बायोब्ला बेसेबां होगोन दा आंनो थ' हायोब्ला बस्था से नांगौ आरो आमफ्राय बस्थासेआव नोङो औ आलुखौ बेसे सेयाव हगारनो हागोन नोंलाय आंनो ए ओरैनो खोन्था खोन्था हरनो हाया नामा आदाया

ए औ औ औ औ औ औ आमफ्राय आदाना आलु बे माबानाया न'नि ना बायस'नाय आरो गोबोरखि हासार होनाय ना एखदम मुलि माबानानै माबानाय गायनाय औ औ औ ए ए औ औ आं दा बेलासि समाव सोलाब्बा दा नायनाय नायनसै आमफ्राय सोलाबाबा गाबोन फुङाव थांसै आङो औ आमफ्राय आं माबा आंनाव एसे जोगोनार फिथाय जि थाइनाय दंमोन बेखौ बेसेबांसो माबागोन नोंनाव हैयोब्ला जेन'बा फाननो थाखाय

दा ओरैनो बिसथासे दं नामा थाय एसे बुरजायानो दं एसे गिदिर

दा ओरैनथ' आं बे थाइसेसोआव बिदिनो बिस थाखा बिस थाखाखौनो फानदों आरो थाइसेसोआव जेन'बा न'आव गाइनाय नालाय फिथायफोरा एसे मोजां मोजां आमफ्राय दा मैगंआबो गैया नालाय जोगोनारानो थाइसे गारदों ओंखायनो एसे माबानो लुबैदों आरो एसे लाब जानांगौना जोंहाबो ओरैनो हगारद्रायनोबो हाया औ दे होमब्ला आं गाबोन माबानायनसै होमब्लालाय गाबोन ना दिनै सोलाबो जायखिया मोनसे सम लानानै थांसै औ औ दे आं जायखिया थांनायनि सिगां खेबसे ओरैनो खोन्था हरगोन फन खालामनानै औ दे होमब्ला दे